हा हरिओम दादी अचो अचो हा जी जी हा मतिलब तव्हां अच्छा वॻो ठहाराइणो अथव तव्हांखे छा मतिलब ख़ाली सोटी कपिड़ो ई खपे के ॿिया बि मां तव्हांखे ॾेखारियां वैराएटियुनि में ठीकु ठीकु आहे मां तव्हांखे सोटी कपिड़े में ॾेखारियां थो उन में बि मटेरिल अथव ॾिसोस तव्हांखे कहिड़े कलर में खपनि सोटी कपिड़े में खपेव ठीकु आहे सोटी कपिड़े में तव्हांखे शि हिकु की शर्ट ऐं बुशे शर्ट ऐं पैंट लाइ खपेव न कपिड़ो त तव्हांखे शर्ट ॾिसो अढाई अढाई मीटर जेतिरो कपिड़ो तव्हांजो मां शर्ट लाइ ॾई छॾां जेको हुन जो तव्हांखे ॾेढु सौ रुपिया पवंदव ऐं पईंट जो मां तव्हांखे टे सौ रुपए में पवंदव टे मीटर जहिड़ो टे साढा टे मीटर जहिड़ो हा कलर कलर तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हांखे कहिड़े कलर में खपे त उन कलर में ॾेखारायाव कपिड़े कपिड़े जो तव्हांखे टोटल दादी छह सौ रुपए में तव्हांखे सॼो मतिलब कपिड़ो अची वेंदव हा बिल्कुलु बिल्कुलु असां सिबाइ करे बि तव्हांखे तव्हांजो सिबाराइ बि सिबाइ बि ॾियूं कपिड़ा सिबाइणी में तव्हां सिबाइणी जा बि तव्हांखे कुझु समिझो न सत सौ जहिड़ा लॻंदा ऐं तव्हांखे टोटल तव्हांजो वॻो सॼो पंद्रहें सएं में रेडी थी मिलंदव हा ऐं जे तव्हांखे पंद्रहें सएं में इहो वॻो मतिलब त तव्हांखे रेडीमेड इन खां सस्तो मां तव्हांखे ॾई सघां रेडीमेड तव्हांखे क यारहें सएं में पई वेंदव सॼो वॻो कलर तव्हां मूंखे ॿुधायो न तव्हांखे कहिड़े कलर में वञिणा आहे हल्के कलर में या कहिड़े घाटे कलर में वञिणो हुजेव त तव्हां उन हिसाब सां मूंखे ॿुधाइजो मां तव्हांखे ॾेखारे छॾींदोमाव हा त भले मां तव्हांखे हू त ॾेखारियो हुन सां गॾु हिअंर जे सीआरे में जीअं मौसम हली रहियो आहे त तव्हांखे सुठी टी शर्टूं भी आयूं अथव नयूं तव्हांखे टी शर्टूं सोटी में टी शर्टूं लेंगा वेंगा वठिणा हुजनि त हू बि अथव असां वटि तव्हां चओ त हू बि ॾेखारायाव गॾु जी जी तव्हांखे ॾिसु ॾेखारांव थो सभु हा हा इहो ॾिसो अॼु ई नयो नयो माल आयो अथव असां वटि सभु तव्हांखे हिन मां जेको वणेव तव्हां मूंखे चओ त मां हू तव्हांखे ओ सई भाव में ऊ ॿुधायो छॾींदोमाव हीअ लैंगा त आंटी कोन्ह सुभंदा आहियूं हू पहिरियों या रेडीमेड ई असां वटि हूंदा आहिनि बाक़ी तव्हां सूट बुशेट चओ त हू तव्हांजा असां सिबाइ करे ॾई था सघूं जी हूं हा करे ॾिसो न हीअ सभु वैराएटियुनि में अथव तव्हांखे जेकी वणे तव्हां ॿुधायो मां तव्हांखे ॾियांव ख़ाली टी शर्ट जी जी हिकिड़ो हिकिड़ो मिन्ट ख़ाली तव्हां मूंखे ॿ मिन्ट ॾियो ॿ हज़ार थी वियो अथव